आङो ख्रिष्टान नालाय ओंखायनो जोंना ख्रिष्टानफोरना जोङो ख्रिस्टमासखौ फालियो ख्रिस्टमासखौहाय जोङो बयबो मिन्थिखानांगौ जानांगौ बेखौहाय जोङो सब्बिस थारिख मोनायावहाय जोङो फोथायो कि बे सब्बिस मोनायावहाय जोङो गथ' जिसु गथ'खौहाय जोङो जोनोम मोनो आरो पसिस मोनायावहाय जोङो बे गथ'खौहाय नुनो मोनो जोंनि ख्रिष्टान धोरोमनि मोनसे फोथायनाय बेयो बे ख्रिस्टमासखौ जोङो मारै फालियो होनोब्ला जोङो बयबो रंजा खुसि दामग्रा देग्रा लानानैहाय जोङो बयनिबो न' न' गिदिंनानै रंजा खुसि मोसा मोसा जोङो बयनिबो न'खर न'खर थाङै थाङै बे दिनखौहाय जोङो बेबायदि मिनि खुसि रंजाहैनानै जोङो थांहोयो बयनिबो न'आव बिसिनि न'आव थांनानै मोसानानै जोङो एसे इसोरनियावहाय आर'ज बिनानै जोङो बे न'खरफोरनि थाखाय जोङो बिनानै होयो बेबायदिनो मोनसे न'आव थांनानै बेबायदिनो खालामहैयो जोङो दामग्रा देना लानानैहाय मोसायो आरो बे न'खरनि मानसिफोरा जानो थाखाय जा दङ बेखौ होयो जोङो बेखौ जानानै जोङो खुसि खुसि थांफिनो बेबायदिनो बे ख्रिस्टमासखौहाय जोङो फालियो आरोबाव जोङो बे ख्रिस्टमासावहाय जोङो गावबा गाव न' न' मोनसे गलि न' लुनानै लायो जोङो जोंनि धर्मआवहाय जोङो मोनसे बिसास खालामो कि बे गलि न'खौ लुब्ला जों जोंनियावहाय इसोराहाय सारि जाफैगोन आरो न'आवहाय बियो थाबाय थागोन बेबायदिनो जोंहा गेदेर फोथायनाय दङ ख्रिस्टमास होनोब्ला खालि मोसानायखौल' नङा मोसानायजोंल' नङा जोङो बयनिबो न' न' थांनानै जोङो इसोरनावहाय आर'ज गाबनानै बे न'खरफोरनि थाखाय जोङो आनान गसाइनावहाय जोङो बिनानै होयो जाहाथे बे न'खराव थानाय गासैबो मानसिफ्रा बिदिनो मोजाङै मोजां थानो हानाय बायदि जोङो बेबायदिनो इसोरनियावहाय गथायो ख्रिस्टमासखौहाय जोङो बेबायदिनो मिनि खुसि रंजा प्रेयार बिनानै जानाय लोंनायजोंनो जोङो थांगारहोयो